म्हजे आवडीचे खाण म्हटल्यार बटर चिकन बटर चिकन हांव म्हणटकचूत तोंडान सामकें उदक येयलें सारकीं तलप लागली म्हाका म्हाका आतां खावपाक खंय आवडटां एकच्यूली पोवपाक गेल्यार म्हाका बटर चिकन तुमी केन्नाय खंयूय खंयसंरुय हाडून दियात हांव खावपाक तयार आसतलें पूण एक थोडींच अशीं स्पेसिफिक रेस्टोरंट आसतां जशें सदिंप म्हापशां मार्केटान रातचे आसतां चालूं फास्टफूड सेंटर तें तेच्या कडेन तेच्या कडेन बटर चिकन किदें रुचीक लागतां एकदम तोंडातल्यान अशें लायक वाह येता एकदम खूब बरें लागतां म्हाका खुब आवडटां तेंगेल्ले आनी पणजे वताना पर्वरी तें एक वर्कशॉप रेस्टोरंट आसा थंयसरुय बटर चिकन खूब बरें मेळटां आनी बाकी आसा अशीं थोडी रेस्टोरंट तेंच्याकडेन मेळटां बरें पूण हीं दोन आसा ती म्हाजी सामकी फेवरेट आसा आनी बाकी म्हाका आवडटा तें म्हणचें घरातलें आईच्या हातीन आई जे किदें करतां ते सदाच बरें लागतां ती सादी भाजी सुदा आसूं म्हाका ती खुब आवडटा आनी खावपाक खंय आवडटा तें विचारल्ले जाल्यार आईच्या सायडीन बसून आई जेन्ना भरयतां पळय तेन्ना ते सगळ्यान चड आवडटा बाकी अशें सगळें आवडटा म्हाका किदेंय दी हांव खावपी मनीस म्हाका खूब खावपाक जाय खूब खावपाक आवडटा बटर चिकन म्हाजे फेवरेट आनी दुसरी गजाल म्हणजे आईच्या हातून आईन जे केल्ले आसा ते खावपाक म्हाका आवडटा